चारि हज़ार नौ सौ नवानवे ॾह हज़ार ॿ सौ टे हज़ार पंज सौ पंजवंजाहु पंज लख छावंजाहु हज़ार पंज सौ पंतालीह सत लख उणवंजाहु हज़ार टे सो उणितालीह